نقل و حمل اور سفر کے اختیارات تک بہتر رسائی نے معیار زندگی پر مثبت اثرات مرتب کیے ہیں خاص طور پر تیز رفتار اور مؤثر سفر ذرائع نے زندگی کو زیادہ آسان اور متحرک بنایا ہے ماضی کے مقابلے میں آج نقل و حمل کے زیادہ جدید اور تیز رفتار ذرائع موجود ہیں جنہوں نے روز مردہ کی زندگی اور سفر کے تجربے کو بدل کر رکھ دیا ہے نقل و حمل کے بہتر ذرائع نے سب سے اہم اثر یہ ڈالا ہے کہ لوگوں کے سفر کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے اب لوگوں لوگ کام تعلیم یا دیگر ضروریات کے لیے زیادہ آسانی سے دور دور دراز کے علاقوں تک پہنچ سکتے ہیں بڑے شہروں میں میٹروں تیز رفتار ٹرینوں اور دیگر جدید سفری ذرائع نے وقت کی بچت کو ممکن بنایا ہے اس کی وجہ سے لوگ زیادہ وقت اپنے خاندان کے ساتھ گزار سکتے ہیں یا اپنے کام پر توجہ دے سکتے ہیں جوکہ معیاری زندگی کے لیے بہت اہم ہے نقل و حمل کے لیے نئے طریقے میں سے ایک بڑا انقلاب رائڈر شیرنگ سروسز جیسے اور ان کی آمد ہے اور یہ سروسز نہ صرف سفر کو آسان اور سستا بناتی ہیں بلکہ وقت اور سہولت کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں ماضی میں لوگوں کو روایتی ٹیک سروس یا پبلک ٹرانسپورٹ کا انتظار کرنا پڑتا تھا لیکن اب چند کلکس کے ذریعے فوری گاڑی دستیاب ہو جاتی ہے ایک اور نیا طریقہ اسکوٹر اور بائک شیرنگ سروسز کا ہے شہروں میں بائک اور اسکوٹر شیرنگ سروسز نے نہ صرف ماحول دوست سفر کا ذریعہ فراہم کیا ہے بلکہ ٹرافک کے مسائل کا حل بھی دیا ہے اس سے لوگوں کو شہروں کے اندر چھوٹے فاصلے طے کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور وہ ٹرافک جام سے بچ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہیئر لک اور ایویئیشن میں جاری تحقیق اور تجربات مستقبل میں نقل و حمل کی مزید تیز رفتار ذرائع فراہم کر سکتے ہیں جو آج کے دور میں موجود نہیں ہیں ہائپر لک جیسے منصوبے لمبے فاصلے کے سفر کو گھنٹوں کے بجائے منٹوں میں ممکن بنا سکتے ہیں نقل و حمل کے ان جدید ذرائع کی وجہ سے لوگوں کی زندگی میں آرام وقت کی بچت اور سہولت پیدا ہوئی ہے اس نے معاشرتی اور اقتصادی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے کیوںکہ لوگ زیادہ مؤثر طریقے سے کام کر سکتے ہیں اور کاروباری مو مواقع تک رسائی بھی بڑھ گئی ہے مجموعی طور پر نقل و حمل میں یہ تبدیلیاں معیار زندگی کو بہتر بنانے میں کلید کردار ادا کر رہی ہیں